सीतामढ़ीमे हमरसभके गर्मीके मौसममे गर्मीके मौसममे बहुत गर्मी लागैत छै बहुत गर्मी लागैत छै रौदमे तऽ निकलयके नहि मोन करैत छै बुझाइत छै कि देह जड़ि गेल तेना गर्मी लागैत छै आ जाड़ाके बरसाके मौसममे वर्षा अबैत छै तऽ हमरसभके गाँव हइ नेपालके बोर्डरसँ सटल हइ सीतामढ़ी जिला तऽ कभी कभी नेपालके आदमीसभ पानि छोड़ि दैत छै फसल नष्ट हो जाइत छै ओ फसल नष्ट भेलाके बाद हमरासभके बहुत दुःख झेलैके पड़ैत छै बहुत दुःख झेलैके पड़ैत छै ओकरा बाद जाड़ाके मौसम जब आबै छै ने जाड़ाके मौसममे इतना ठण्ड लगैत छै इतना ठण्ड लगैत छै कि हमरासभके स्वेटरो पहिर लैत छी चादरो ओढ़ि लैत छी तैओ हमरासभके ठण्ड लगबे करैत छै ओकरा बाद कम्बल निकालिके कम्बल हमरासभके ओढ़ैके पड़ैत छै तैओ जाड़ नहि जाइत छै तैओ ओकरा बाद रजाइ निकालयके पड़ैत छै बच्चा बुच्ची सभके गरम गरम कपड़ा पहिराके रखैके पड़ैत छै बच्चा बुच्ची सभके बाहर न निकलय देबयके होइत छै ठण्डाके मौसममे इतना ठण्डाके कहर रहैत छै इतना ठण्डाके कहर रहैत छै कोनो हिसाब नहि बहुत ज्यादा ठण्डा पड़ैत छै तऽ ओहिके चलते ठण्डाके कारण कितना लोग तऽ ठण्डामे बेसी कऽ के जाड़ा कऽ के ने ठण्डामे बूढ़ बुढ़ान लोकसभके बहुत दिक्कत होइत छै कपड़ा न सूखि पबैत छै ठण्डाके मौसममे कपड़ा न सूखि पबैत छै कितना बूढ़ वृद्धा सभके ठण्डा लागि जाइत छै ठण्डामे कितना आदमीसभ मरियो जाइत छै ठण्डामे या गर्मीमे हमरासभके बहुत बहुत मौसमके सामना करैके पड़ैत छै